औ खोनाबाय मामोन खब'रा

ए गयआलाय दङ फबनाय दं सफारि दं फाथैआ दङ खानांगौ एसे नेथ' नांगोन नों अ अ अ ओमफ्राय बेसे बेसेनि लांफैनो ओ ओ दे दे ओमफ्राय

दामआथ' दा सारिस' ओमफ्राय फबनाया बिदिनो फास्स' गय मोजां फबनाया दे दे दे फैयोबा एसे खम बानायनोसै एसे खम बानायनोसै दस थाखा बिस थाखाफोर खाथियाव रायज्लायलायनोसै औ औ औ ओमफाय औ बेसेबां देरि जागोन ओमफ्राय ओमफाय ए औ दे दे